दक्षिण दिल्लीअ जे जेके असांजे दखण पासे पासो आहे दिल्लीअ जो त पहरीं त तमामु उहो तमामु सुठो मञ मञो वञ बो हो पर हाणे उते ॾिसिजे थो त जेके उतां जूं सड़कूं आहिनि उतां जूं घिटियूं आहिनि न उहे सोड़ियूं थी वियूं आहिनि जीअं त सभिनीनि माण्हुनि जे घर में कारियूं ॿारियूं आहिनि त उहे उते उन्हनि जो बि झगिड़ो थींदो आहे पार्किंग ते ॾाढो झगिड़ो थींदो आहे उन्हनि जो त उननि सां हाणे थोरी मुश्किलूं उते वधी वियूं आहिनि ऐं जेके बि पहरीं जेके द दखण दिल्लीअ खे माण्हू सुठो मञींदा हुआ त शाहूकार माण्हू वञी रहंदा हा त उते जेके बि मार्केट में खाधो पीतो भाॼियूं भुतियूं मिलंदियूं आहिनि उअ बि तमामु महांगियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ वरी पार्किंग जी ॾाढी समस्या आहे ट्रैफिक तमामु घणी आहे उते अ मीहुं वीहु पवंदो आहे त जहिड़े हिसाब सां जॻहियूं ठही वियूं आहिनि त जेको पाणी मीहुं में भरिजी वेंदो आहे त उहो जल्दी उनजो निकास कोन्ह थींदो आहे उते ऐं गप थी वेंदी आहे त इहे सभु ॾाढी दिकत जी शइ आहे ऐं असां उते उतां जा जेके आहिनि नेता ईंदा आहिनि उते वोट ॿोट जे टाइम ते त उन्हनि खे असां सभु चवंदा आहियूं त इहो थोरो सभु ठीकु करायो पर ठीकु कराइ कराईंदा बि आहिनि ऐं ठीकु कराइण जे लाए ॿई रोड ॿिनि हिन पासे जॻहियूं ठही वियूं आहिनि त उहो गिटियूं चौड़ियूं त थी न थियूं सघनि उहे बि उननि खे वधाइ त सघिजे नथो ऐं गाॾियूं सभिनी खे वधीक आहिनि त इन करे ॾाढी दिकत थींदी आहे परेशानी जी त ॻाल्हि आहे पर हाणे उनखे माण्हू कुझु करे बि नथो सघे छा थो करे सघिजे हीअ परेशानी आहे